हमारे यहाँ अनोखे व्यंजन में इस्पेशली करके गुजिया आता है जो कि बहुत ही इस्पेशली ओकेजन यानी कि होली पर बनाया जाता है इसमें होली पर हम लोगों को मतलब कि जो हमारे आस पास के लोग होते हैं उनको हम गुजिया खिलाते हैं गुलाल लगाते हैं इसकी जो विधि होती है मैं इसकी इसकी जो विधि और सामाग्री सामाग्री में मैदा सूजी सेवई नारियल का बुरादा मसाले में इलायची इलायची मखानी और वो इलायची मखानी चीनी और मोयन के लिए घी और तलने के लिए रिफाइन ऑयल या फिर घी का यूज करते हैं यहाँ और इसकी जो विधि है मैदे को मैदे को गूंदकर गूथ लेते हैं अच्छे से फिर सारे मसालों को भून लेते हैं जैसे सेमई हो गया सूजी हो गया उसमें चीनी डाल देते हैं खोआ डाल के उसको अच्छे से उसका जो फिलिंग मिक्सचर होती है उसको तैयार कर लेते हैं फिर जो मैदा हम लोग गूंदे रहते हैं उसकी लोई बनाकर पूड़ियाँ बनाकर उसमें उसमें मसाले को अच्छे से भरकर थोड़ थोड़े मसालों को भरकर उसको गुजिया को अच्छी सेप दिया जाता है फिर बाद में उसको तल लिया जाता है ये रही गुजिया की रेशिपी हमारे यहाँ की ये अनोखी व्यंजन है ठीक है धन्यवाद